हँ हमरा पौधा लै के रहय वहाँ से सब्जी बीच्चा लैके रहय रऽ फल बला बीच्चा लैके रहय रऽ आरो इएह दूनू लै आरो नहि किच्छो लै के हमरा लैके रहय कदुआके टमाटरके बैंगनके भिंडीके भिंडी बला कितना रुपैआ दै छियौ आओर पालक बला

आर आम बला गाछ लैके रहय ओ केना पड़तै ओ माल नहि जे बढ़िआँ होते वएह लैतिए आ वएह पाँच गो अथी लैतिए

पाँच सए गो गाछ टमाटर लैतिए रऽ

कितना देरमे पैंतालिस मिनटमे दोकान कहाँ पर तोहर छौ ओ अभी तऽ हम दोसर जगह पर छियै हमर घर यहाँ पर नहि छै दू घंटा लागि जेतै आबैमे

नहि मिरचाइ बीच्चा हम नहि लेबै हमरा जमीने नहि छै लगबैके चारि बजे चलि एतिए हँ ओहो लैतिए छओ सात गो गाछ बैगनो बला नहि आरो कोनो चीज नहि लैतिए आमके पाँच गो लैतिए रऽ